कामार नेमून दिल्ल्या कामाचें आव्हानां प्रकल्प आव्हानात्मक प्रकल्पाक धैर्यान तोंड दिलें आसो एक विशय म्हज्या बापायचे मल्लिकार्जुना देवळांत पुजारी म्हण नेमणूक आसा

म्हजो जल्म जालो एकोणशें एक्यात्तरांत आनी एकोणीशें ब्याण्णवांत म्हज्या बापायचें निधन जाले तांकां देवाज्ञा जाली तर तेन्नाच्यान म्हजेर अशीं जबाबदारी घातली की हांव शिकतालो थंयच्यान म्हाका घरा कडेन हाडलो आनी ह्या कामाचेर म्हाजी नेमणूक जाली तर सकाळीं फुडें देवळांत काकाड आरती आसता दिवे लावपाचे आसतात मागीर न्हांवन निर्माल्ल्य विसर्जन ही देवाची पुजा ही करपाची ताच्या नंतर दनपारां जेवण म्हळ्यार महानैवेद्य आसता तर शीत आनी रोस शिजोवपाचे आनी देवाक महानैवेद्य दाखोवपाचो ताचे नंतर सांजे मायत्याक दिवो लावणी म्हळ्यार वयर जे बारीक बारीक घुमट्यो आसात देव आसा तांकां दिवें लावपाचे रातीन यजमानाल्यो रंगावली पुजा आसतात तर ती पुजा जाता ती पुजा करपाची आनी रातीन देवूळ बंद करपाचे हे सगळें ही सगळी इतली व्हडली जबाबदारी हांवें आयज बत्तीस वर्सां आव्हांनात्मक अशी सांबाळ्ळी आनी धैर्यान ह्या सगळ्यां कामांक तोंड दिलें